ہاں ورزش کرتی ہوں صبح سویرے ورزش کرتی ہوں ہمارے اسکول میں سب بچے کو سکھایا گیا ہے ورزش کرنے کے لیے ورزش کرنے سے سب کو فائدہ مند پہنچتا ہے اور پیر ہاتھ کمر میں درد نہیں ہوتا ہے صبح سویرے ورزش کرنا چاہیے جس ہمیں جس ٹائم بھی ٹائم جب ٹائم ملتا ہے تو ہم ورزش کرتے ہیں ورزش کرنے سے بہت ساری فائدہ ہوتا ہوتی ہے ورزش کرنے سے بہت ساری فائدہ ہوتا ہے نظسام نہیں ہوتی اور چلنے میں پھرنے میں تکلیف نہیں ہوتی اگر ورزش نہیں نہیں کرتے ہیں تو اگر ورزش نہیں کرتے ہیں تو تو کچھ دن تک نہیں کریں گے تو اور بھی زیادہ تکلیف بھ جاتی ہے تکلیف بڑھنے سے بڑھنے سے پڑھائی وغیرہ کا نقصان ہو جاتا ہے اس لیے سب کو ورجش کرنا چاہیے اور ہم بھی کرتے ہیں ورجش ورجسی ہے انسا ورجش ہے جو انسان کو صحت مند اور اور اچھا سے رکھتے ہیں ورزش کرنے سے لوگ اچھا سے رہتے ہیں ورزش ورزش میں بہت فائدہ ہوتا ہے ورز کو ورزش کرنے سے ہی